हैलो तुस शाह होर बोल्ला दे थुआढ़ी हट्टिया जेह्का समान लैता हा ना दौ दिन पैह्लें आटा चौल ते दालां ओह् खराब ऐ ओह् चौल खराब न बापस करने चौल बी खराब ऐ दालां बी खराब न आं कल्ल में आह्गा बापस करने गी ते में हा बाद च आक्खन निं कि तूं लेई आया बापस कराने गी ठीक ऐ